मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी क्षेत्र को विशेष प्रतिभा कौशल को आकर्षित बनाए रखने के लिए कई सारे योजनाएँ और काम करता है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में औसत वेतन को अधिक अधिक वेतन बह प्रदान करता है और जो जो कि प्रतिभाशालियों को आकर्षित करते हैं वहीं कम्पनियाँ कौशल आधारित भर्ती पर ध्यान देती ध्यान देती है जो योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दिये वहीं कम्पनियों के लचीली भर्तियाँ प्रणाली या नीतियाँ बनाती है जिससे कि आसानी से वह नई नई भर्तियाँ ले सके और नए लोगों को अपने प्रतिभाशाली लोगों को अपने उसमें आकर्षित कर सके वहीं एक अपने यहाँ प्रतिस्पर्धा वेतन लाभ और बोनस प्रदान करती है प्रतिभाशालियों को अलग अलग वहीं कम्पनियाँ शैक्षणिक और विकास के अवसर प्रदान करती है जो अपनी योग्यता और कौशल को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं कर्मचारियों को कम्पनियाँ सकारात्मक सहयोगी और प्रेरक कार्य वातावरण प्रदान करती है जो कि प्रतिभाशाली लोगों को बनाए रखने में मदद करती है वहीं टीम में निर्माण गतिविधियों को लागू करती है जो कि कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों को मजबूती करने में मदद करती है वैसे ही कम्पनियाँ कर्मचारियों को अपनी योग्यता और कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रदान करवाती है ये कम्पनियाँ कर्मचारियों को नेतृत्व कौशल विकास करने के लिए नेतृत्व विकास और कार्यक्रम भी प्रदान करवाती है कम्पनियाँ कर्मचारियों को अनुभवी पेशेवरों में मार्गदर्शन प्राप्त करवाती है और मेम्बर मेम्बर शिप कार्यक्रम प्रदान करवाती है अलग अलग सिस्टमों के वहीं मध्य प्रदेश इस्टार्टअप में भी कहीं इस्टार्टअप क्षेत्र में भी काम करता है सरकार और निजी कम्पनियाँ मिल कर इस्टार्टअप में इनका ईकोसिस्टम बढ़ा रही है और उन्हें बढ़ावा दे रही है जो कि नौचार रोज़गार को स्वजन और प्रोत्साहित कर रहा है शिक्षा और अनुसंधान में भी तो सरकार कई सारी योजना लाती है और निवेश करती है जिससे कि तकनीक लिकली कर्मचारियों की जो संख्या है वह बढ़ाई सके बढ़ाई जा सके